जीअं की असां पहिरें ॾिसूं था की असां वटि कीपैड मोबाइलियूं हूंदियूं त उन में कुझु बि कहिड़े प्रकार जा बि ऐप न हूंदा हुआ पर अॼु असां अॼु ॾिसी वठूं असां वटि अॼुकल्ह टच वारी मोबाइलियूं अची वियूं आहिनि एॾियूं वॾियूं उन्हनि में कंपनियूं आहिनि मोबाइलनि जी आहिनि सैमसंग आहे रैंडम आहे इहे आहे उहो आहे और अॼुकल्ह त आईफोन तक बि अची वई आहे त उन्हनि में एॾा सारा ऐप बि आहिनि जीअं की कैमरो आहे कैमरे में असां फोटू खिची थी सघूं वरी गेलरी आहे उन में असां फोटो ॾिसी था सघूं एॾा सारा जेके असां खिचंदा आहियूं उन में फोटो बि पिया हूंदा आहिनि वरी असांजा जेके शॉपसी आहे मीशो आहे इन में असां घरु वेठे कुझु बि घुराए त सघूं जेके असांजा बुज़ुर्ग आहिनि उहे ॿाहिरि नथा वञी सघनि त तुरंत मोबाइल खणी ऐप चालू करे और कुझु बि घुराइणो आहे त असां उन में कुझु बि विझी करे और असां घुराए था सघूं और जीअं अञा मीशो बि आहे असां कुझु बि चवंदासीं असांखे इहे खपे त घरु वेठे उहो असांखे ॾेई वेंदो पहिले जे ज़माने में ईअं कुझु बि न हूंदो हुओ पर हाणे ॾिसूं की जीअं जीअं इहे ऐप ईंदा त वञनि त तीअं तीअं तरक़ी थींदी थी वञे और असांजा जेके यूट्यूब आहे गूगल आहे यूट्यूब में बि ॾिसी वठूं की असांखे कोई बि भाॼी ठाहिणी आहे भिंडीअ जी भाॼी ठाहिणी आहे वाङण जी ठाहिणी आहे दाल पकी ठाहिणी आहे या साई भाॼी ठाहिणी आहे या अञा सेहल भाॼी बि ठाहिणी आहे असांखे त असां उन में वञी करे उन में लिखंदासीं की असांखे सेहल भाॼी कीअं ठाहिणी आहे

अञा गूगल में जीअं असांखे ॻाल्हाइण कुझु नथो अचे त असां उन में विझंदासीं हिंदीअ में त अची वेंदो इंग्लिश में या इंग्लिश में लिखंदासीं त हिंदीअ में या सिंधीअ में कुझु बि कहिड़े बि तरीक़े सां कहिड़े बि नमूने सां

और अञा असां ऐप ॾिसी वठूं त ॾाढा ऐप अची विया आहिनि जीअं की आलाराम जो बि हिकु ऐप हूंदो आहे की असांजी केमहिल उथिणो आहे केमहिल छा करिणो आहे त उहो बि अची थो सघे त कीअं कीअं तरक़ी थींदी थी वञे त असां ॾिसंदा वञूं सिखंदा वञूं और असांखे हलाइण बि अॼुकल्ह अची थी वञे पहिले जी मोबाइलनि में हिकु मैसिज तक न वेंदो हिकु संदेश तक न वेंदो हुओ और असां हाणे ॾिसी वठूं हिकु मिंट में असां डाटा ऐं पंहिंजी चालू करे और कंहिंखें बि कीअं बि मैसिज करे था सघूं पहिले ईअं न हूंदो हुओ पहिले त उहो वाहक हूंदा हुआ उन्हनि खे पत्र ॾींदासीं त ॿिए हंधि वञी करे पहुचाईंदा हुआ पर हाणे असां केमहिल बि असांजी मर्ज़ी आहे असां कीअं बि उन खे मैसिज करे सघूं तुरंत असांजो मैसिज उन ताईं फोर्वड उन ताईं पहुची वेंदो त असांखे हाणे बज़ारु वञण जी बि ज़रूरत कोन्हे कुझु करण जी बि ज़रूरत कोन्हे असांखे घरु वेठे कीअं बि कुझु बि कहिड़े बि तरीक़े सां खपे असांखे उहा मिली वेंदो त हिन जो धन्यवाद कयो की असांखे एॾी सुविधा हिननि ने ॾिनी अथनि